मिस्त्री मिस्त्री साहेब छलियै तऽ अहाँके फोन कैली छलियै की आके हमर बिजली देख दियै बिजली कए दिन सँ गड़बराएयल छलै हँ दिक्कत छलै ईहे की लाइन न आबै छलै ठीक से बॉल भुकभुका कऽ मुझा जाइ छलै ईहे सब दिक्कत छलै हँ तऽ आइयै देख दियै बहुत जादा बतलाबै छलियै अहाँ अहाँ दू सए रुपैआ देबै अढ़ाइ सए तीन सए कहलियै छलियै न आइयै न पाँच सए देबै हँ मँगा कऽ रख लेले मँगा लै छलियैया आजे जल्दी सँ जल्दी आइयै बदल दियै बना दी पाँच सए तक देबै कह देलियै हम आइयै आइयै न तऽ देखबै ठीक छलियैया मँगा लै मँगा लेली हमरा लाइन मे ई छलै की बॉल नहि बरै छै भुकभुका जाइ छलै भोल्टेज न आबै छलै से सब छलै हँ तऽ फेर लगाए देबै लगाए दियै जहिना लगतै तहिना हम बोर्ड मँगाए कऽ रखले छै हँ देबै आइयै आ जइयै आइ नहि जल्दी अइयै जल्दी बहुत गड़बड़ लाइन के लिए बड़ी दिक्कत होइ छै जल्दी अइयै

ठीक छै वही जल्दी अइबै दू दिन के बादे अबै एक दिन कल कल अइयै न ठीक छलै अइयै